हांचो सर्वर डावन आसा किदें चार दीस जाले ऑर्डर केल्यार डिलिवरी दोन दीस पयली येवपाची आशिल्ली चार दीस जाल्या तरी आजून पावुना आनी कांय अपडेटूय येना